मैम मैं अंजुमति बात कर रही हूँ मुझे न अकाउंट खुलवाना था मेरे पास अकाउंट नहीं है तो खुल जाएगा क्या तो मैम मुझे डॉक्यूमेंट आप बता दीजिए क्या क्या लगेगा मुझे है न अपनी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म मतलब अकाउंट खुलवाना है मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है उसके लिए तो मुझे वहाँ अकाउंट नम्बर देना है

मेरा मैम फर्स्ट ईयर है अभी जी

जी

जी मैम और मैम वो एड्रेस के लिए और कुछ तो नहीं लगेगा बिल वगैरह टाइप बिजली का कुछ मैम मेरी अभी नाइनटीन हैं उन्नीस साल जी मैम मैम फोटो भी लगेगा क्या जी मैम मैम मैं परसों आ सकती हूँ क्या कल तो संडे पड़ रहा है जी मैम मैम और यह अकाउंट कब तक खुल जाएगा फिर वैसे क्योंकि मेरा फॉर्म फिल होने में जल्दी है तो कब तक ओपन होगा फिर

जी मैम ओके मैम फिर ठीक है मैं आती हूँ परसो मैं बारह बजे के समथिंग आती हूँ मैम आप मई में ले जाएंगे ना मुझे मैम जी मैम ओके मैम मैं आती हूँ थैंक यू मैम